अॻे माण्हू शादीनि ऐं पार्टीनि में गाईंदा ऐं डांस कंदा हुया शादीनि ऐं पार्टीनि में बि गाईंदा ऐं डांस कंदा हुया ऐं घर में बि पाण ई गाईंदा हुया पंहिंजे आवाज़ु में ऐं डांस कंदा हुया ईअं करे उहो विंदर कंदा हुया पर हाणे ज़मानो आहिस्ते आहिस्ते बदिलजणु लॻो आहे पहिरियों घर में रेडियो हलाईंदा हुया माण्हू रेडियो हलाए गाननि ते डांस कंदा हुआ उनखां पोइ टी वी आई माण्हू विंदर लाइ टी वी ॾिसंदा हुआ टी वी में पिकिचरूं ॾिसंदा हुआ टीवीअ ते घणा ई सुठा सुठा प्रोग्राम ईंदा हुआ जीअं त रामायण महाभारत चाणक्य हमलोग विक्रम बेताल ऐं मालगुडी डेज़ इहे प्रोग्राम आर्तवार ॾींहुं हिकु मुकररु वक़्त ते हलंदा हुआ हफ़्ते में हिकु दफ़ो टी वी में ईंदा हुआ त सभु परिवार जा भाती गॾिजी ॾिसी करे विंदरु कंदा हुआ माण्हू पंहिंजे घर में विडियो बि घुराईंदा हुआ ऐं गॾिजी करे पिकिचरु ॾिसंदा हुआ इनसां सॼे परिवार जी ॿधी ऐं घर में विंदर पिणु काइमु रहंदी हुई उनखां पोइ कम्प्यूटर जो ज़मानो आहियो जंहिंमें माण्हू जेको गानो या जेकी पिकिचरु चाहिनि ॾिसी सघनि था ऐं हाणे त मोबाइल जो ज़मानो आहे हर कंहिंखे पंहिंजो पंहिंजो मोबाइल आहे हर कोई माण्हू मोबाइल जे व्हाटसअप ऐं मोबाइल जे गाननि ऐं पिकिचरुनि खे ॾिसण में पूरो आहे जेके दोस्त या माण्हू परे वेठा आहिनि इंसान उनसां मोबाइल जे व्हाटसअप ऐं इंस्टाग्राम ते ॻाल्हाए थो ऐं जेको भाती घर में वेठो आहे उन ॾे ॾिसे बि नथो ख़ासि कर अॼुकल्ह जा ॿार इहो बदिलाव ॿारनि में त वधीक ॾिसी सघिजे थो ॿार पंहिंजे माउ पीउ भाउ ऐं भेनरुनि सां न ॻाल्हाए करे सॼो ॾींहुं मोबाइल जे व्हाटसअप ऐं मोबाइल जे रांदियुनि में पूरा लॻा पिया आहिनि जंहिंजे करे ॿार सुस्तु ऐं पढ़ाईअ जे तरफ़ अढंगो वहिंवारु था कनि पंहिंजनि खे हाल अहिवालु नथां ॾियनि ॿाहिरियूं रांदियूं जेके सिहत लाइ तमामु घणियूं ज़रूरी आहिनि उहे बि नथा कनि पर सॼो ॾींहुं मोबाइल ते वेठा आहिनि जंहिंजे करे ॿारनि जी मानसिक अवस्था ते असरु पवे थो हिन जे करे केतिरा ई ॿार डिप्रेशन जो बि शिकारु थियनि था इनखां त पहिरों जेके ॾींहं हूंदा हुया उहे तमामु सुठा हूंदा हुआ जंहिंमें माण्हू सभ गॾिजी करे गाना ॾिसंदा हुआ ऐं गॾिजी करे डांस कंदा हुआ जंहिंसां माण्हुनि जी शारीरिक ऐं मानसिक अवस्था ॿई सुठियूं रहंदियूं हुयूं पर हाणे जेकी विंदर जा साधन आहिनि इहे माण्हुनि जे शारीरिक ऐं मानसिक अवस्था ॿिनीअ खे बिगाड़े छॾियो आहे